میں نے فون لیا تھا ویوو کا دو سال ہو گئے ہیں اس کو چلاتے ہوئے جوکہ اس کی بیٹری بھی بہت خراب ہے بنا چارج کے چلتا نہیں ہے ہینگ بہت کرتا ہے اور کبھی کچھ چلانا ہو تو چلتا نہیں ہے کچھ سرچ کرنا ہو تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے سرچ کرنے میں بیٹری رکتی ہی نہیں بالکل بھی نہیں رکتی بیٹری اس میں جب تک چارج نہیں لگے گا چلے گا ہی نہیں فون ہمارا اس کا کیمرہ بھی اچھا نہیں ہے اور اس کے کیز بھی کام نہیں کرتے ہیں ٹچ اسکرین بھی اچھا نہیں ہے اس کا تو